हाँ सर नमस्ते सर मैं दिव्या इक्लेक्ट्रिशन से बात कर रही हूँ जी सर मेरा ऑफ़िस है सिविल लाइन में मैं उसको रेनोवेट करवाना चाह रही हूँ सिविल लाइन में बारह बाई बारह का बारह बाई बारह का रूम है तो उसको रेनोवेट करवाने के लिए क्या आप करोगे नहीं अभी कुछ नहीं सिंपल रूम है

नहीं अभी सिंपल नॉर्मल ऑफ़िस है जो लाइट ट्यूबलाइट लगी हैं और पुराने फ़ैन हैं उसमें हमको फ़ैन नए फ़ैन लगाने हैं हाँ हाँ और सीलिंग में लाइटिंग करना है थोड़ी और कंप्यूटर के लिए करना है फ़िटिंग वग़ैरह कंप्यूटर प्रिंटर की वायरिंग वग़ैरह की फ़िटिंग नहीं है वह भी फ़िटिंग करवाना है हाँ तो उसमें आप रूफ़ नहीं नहीं सिर्फ़ लाइट का काम करना है वह पुट्टी तो फिर बाद में हाँ हाँ करवाएँगे हाँ हाँ रूम सिलिंग का आप क्या लेते हैं चार्जेस बारह बाई बारह का

तो जो रूफ़ सीलिंग का आपके पास डिज़ाइन रखे हैं

अच्छा और रूफ़ सीलिंग का डिज़ाइनिंग डिज़ाइन आपके पास मिल जाएगा

तो आप कब तक हाँ तो ऑफ़िस में कब आओगे आप हाँ तो फिर कल आप ऑफ़िस आ रहे हो कितने बजे आओगे ऑफ़िस ठीक है आप आने से पहले काल कर लेना मेरे को कल आप हाँ ऑफ़िस देख लें और फिर उसी हिसाब से मे को चार्जेस बता देना ओके ठीक है फिर हाँ ठीक है